اردو زبان کا اس خطے کی دیگر زبانوں جیسے کہ بورڈ بنگالی آسامی گجراتی اور اسی طرح کے بہت ساری زبانوں سے مل کر یہ زبان بنا ہے ہندوستان کے دوسرے جو ریاستیں ہیں اس میں اردو زبان کا بہت زیادہ تعلق ہے خاص طور پر جب ہم لوگ اردو زبان کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اردو زبان بہت ہی پیاری زبان ہے اور یہ زبان اچھی زبان ہے اور اس زبان کے اندر کوئی بھی آدمی مہارت پیدا کر سکتا ہے چاہے وہ بنگالی ہو آسامی ہو یا گجراتی ہو ایک بار کی بات ہے میں ایک مشاعرے میں گیا ہوا تھا وہاں پر ایک بنگالی شاعر آیا ہوا تھا لیکن اس کی زبان اس کے کلام سے ایسا لگ رہا تھا جس ایسا لگ رہا تھا اس کی زبان اس کے کلام سے ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ بنگالی شاعر ہے اس کی زبان کی روانی اور الفاظ کی شائستگی اتنی اچھی اور اتنی دلفریب تھی کہ لوگ اس لوگوں اس کو اردو ادب کے بارے میں کہنا ہی پڑ گیا کہ اردو زبان کا ہی شاعر ہے نہ کہ بنگالی شہر کا اردو زبان بہت عمدہ اور بہت پیاری زبان مانی جاتی ہے اس زبان کے شعر و شاعری اور اس کی جو تاریخ ہے بہت قدیم رہی ہے اور اس زبان کے ہم لوگوں کی پہچان ہے اور یہ زباں اور ہم لوگوں بتاتی ہے بات کرنے کا طریقہ بیٹھنے کا سونے کا سلیقہ بتاتی ہے اچھے اور عمدے ہوتے ہیں اور اس کی زبان عربی میں ہو یا فارسی میں انگریزی میں اور جو ہندوستان کے اندر جو دوسری ریاستوں میں علاقوں میں زبانیں بولی جاتی ہیں وہ سب وہ اسی اسی زبان سے مل کے بنتی ہے اردو زبان بہت اچھی زبان ہے سلیقہ سکھاتی ہے رہنے کا طور طریقہ سکھاتی ہے اردو زبان کے بارے میں بات کرنا لوگوں کو پسند ہوتا ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اردو زبان کو اپنا مقام دلاتی ہے لوگوں کو سنگر لوگ بھی اس اس زبان کو پسند کرتے ہیں گانے نعتیں تقریریں بہت ساری چیزیں اسی زبان سے ہوتی ہے شعر و شاعری پر ہمارے گاؤں میں اردو زبان پہ بحث ہو رہی تھی باتیں ہو رہی تھیں تو اردو زبان بہت اچھی زبان ہے اور تاریخ میں اس زبان کو بہت اچھا اردو زبان بہت اچھا رہا ہے ہم لوگ کو زندگی گزارنے کا طریقہ خاص بات یہ ہے کہ زبان کو بہت الفاظ ہوتے ہیں اور بہت اچھے اور عمدہ ہوتے ہیں اس زبان کا تعلق دنیا کے ہر زبانوں سے چاہے وہ فارسی ریاستوں میں جو علاقوں زبانیں بولی جاتی ہیں وہ سب کے اس زبان کے اندر موجود ہیں چاہے کہیں کا بھی ہو ہندوستان کے کسی کونے سے تعلق رکھتا ہو اس زبان سے محبت ہو جاتی ہے زبان کے بارے میں بات کرنا لوگوں کو بہت پسند ہوتا ہے اردو زبان بہت پیاری زبان ہے